महाराज साढ़े घर बाथरूम ऐ ते नुहाड़े फायदे एह् न कि कुसै बेल्लै अगर बाथरूम जाना होऐ तां अस मजे कन्नै जाई सकदे अगर बाथरूम नेईं होऐ तां नुहाड़े